धिया पुता सब गाँव मे जे गेलहुँ भण्डार दिस तऽ देखै छी धिया पुताके क्रिकेट खेलाइत तऽ कहैत छी अहाँ सब बच्चा की करै छी तऽ कहैया की दादी माँ हमसब खेलाइ छी एतऽ क्रिकेट अहाँके नहि पसन्द यऽ हम सब या खेल खेलाइ छी तऽ नहि खेलाउ अहाँ सबके चोट लागि जायत खेलनेसँ चोट लागि जाइ छै अहाँ के चोट लागत तऽ अहाँके मम्मी मारत अहाँ कथि लए खेलाइ छी चलू अङ्गना नहि नहि अहाँ जाउ दादी माँ हम सब खेलाकऽ आबै छी अहाँ एकोरति चिन्ता नहि करु हम सब बढ़िआँसँ खेल कए रहलहुँ हम सब आबि रहलहुँ अहाँ एको रति टेंशन नहि करू माँ मम्मीके नहि कहबै जे हम सब खेल करै छी अहाँ सब मम्मीके नहि कहबै कहबै कि नहि बच्चासब हमर आबैए हमरासँ बढ़िआँ जकाँ हम छी